اردو زبان ہمارے گھر میں سب کو آتی ہے اور یہ اردو زبان ہم سب کو پسند ہے تو یہ سبھی بولتے ہیں اور یہ میری دوست کے گھر بھی بولی جاتی ہے ان کو بھی یہ زبان پسند ہے یہ اردو زبان ہم سب کو پسند ہے یہ اردو زبان ہم سب مسلمانوں کے گھر بولی جاتی ہے اور باہر دیشوں میں بھی یہ بولی جاتی ہے جیسے سعودی افغانستان ٹرکی پاکستان میں بھی بولی جاتی ہے اور یہ اردو زبان دوسرے ملک کے لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اردو زبان میں بہت تہذیب ہے اور یہ اردو زبان سیکھنے کے لیے بڑے بڑے مدرسے بھی بنے ہیں اور یہ آن لائن بھی سکھائی جاتی ہے اور یہ اردو زبان میری کچھ ہندو دوست بھی سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ یہ ان کو پسند ہے اور اس میں تہذیب بھی ہے یہ زبان بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس میں تہذیب ہے اور سب آپس میں ایک دوسرے سے اردو زبان میں بات کرتے ہیں